हेल' नोंथाङा फ्रि ना आं नोंथांजोें रायलायहरनो नागेरदोंमोन नोंथांनि गारिखौ आंनो गाबोन नांगौ जादोंमोन गुवाहाटियाव थांनो बेखायनो आं नोंथांनि गारिखौ अर्दार खालामनो नागोरदोंमोन नों सोलाबगोन ना सोलाबोबा गाबोन नयथा बाजियाव आंनो नांगौमोन सोलाबोबा बेसेबां लागोन आमफाय पिसया नोंना गारिया भाराया दे अब्ला बिदिनो जाथोंसै गाबोन फैदो थाखथिग नयथा बाजियाव मोनफैनाय